अरे यार क्या बताऊं आयुष भाई अरे यार अभी मेरा जो कैसा बोले अरे घर पर तो सब ठीक है यार घर पे तो सब ठीक है अरे बच्चे तो ठीक है बच्चों के लिए ही तो आया हूँ मेरा लड़का अभी कॉलेज जा रहा है आई आई टी मद्रास तो वहाँ पे वो कॉलेज जा रहा है तो उसको बाइक की आवश्यकता पड़ रही है यार उसी उसी संबंध में बात करने आया था तो वो बोल रहा था टी वी एस बाइक का टॉप मॉडल पूछ के आना

हाँ

एक सौ पच्चीस सी सी अच्छा अच्छा अरे यार मेरे को मेरे को तू ना एक अच्छे से समझ यार कि जैसे माइलेज की जैसा कि एक एक लीटर में कितने किलोमीटर तक चल जाएगी ऐसा समझा तू मेरे को एक लीटर में साठ पैंसठ किलोमीटर तो बढ़िया है यार ये और तो और क्या और इसके बारे में और क्या जानकारी मिल जाएंगी मुझे

हाँ जैसे अभी ये तो हाँ अरे जैसे यहाँ पे ये ब्लैक कलर की दिखी दिख रही है मेरे को ये वाली टी वी एस हाँ हाँ तो उसको ब्लू चाहिए यार उसकी उसकी जो पसंद है ना ब्लू है अरे यार बड़ा परेशान कर दिया यार उसने मेरे को पापा बाइक दिला दो पापा बाइक दिला दो को बोल बोल के परेशान कर दिया है उसने तो इसका ई एम आई कैसा क्या है वो समझा दे यार मेरे को जरा क्योंकि अपन मिडिल क्लास फ़ैमिली से बिलॉन्ग करते तो तू तो समझता ही है अब ई एम आई कराना है यार अपने को

छियानवे हजार तो

हाँ तो हाँ गाड़ी तो मैं समझ पा रहा हूँ पर तू मेरे को वो तो डन हो गई यार टी वी एस ही लेना है अपने को हाँ तो इसमें डॉक्युमेंट्स क्या क्या लगेंगे वो बता दे मेरे को ई एम आई के लिए मेरा नाम पे ही कर दे यार अभी लड़के की अभी उतनी उम्र है नहीं तो मेरे नाम पे ही कर दे

हाँ ठीक है ना

ठीक है न हाँ हाँ

तो अभी अभी अगर मैं लेना चाहूँ तो अभी कितने पैसे देने पड़ेंगे मेरे को आयुष पचास हजार हाँ ठीक है ना हाँ हाँ हाँ

हाऊ ठीक है ठीक है तो मैं चलता हूँ है ना हाऊ आता हूँ मैं दो दो चार दिन में आता हूँ ठीक है धन्यवाद भाई